اتر پردیش میں رہائشی انداز میں تعمیریں ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر مسلمان ہیں مسلمانوں کی مسجد تو مسجد ہوتی ہے اس کے اوپر گنبد ہوتا ہے اور ہندو ہندو کے جو مندر ہوتے ہیں ان کا مندر ہوتا ہے جو مندر ہوتے ہیں وہ ایک ٹرائی اینگل کی طرح بنا ہوتا ہے اور ٹرائی اینگل کی بن طرح بنا ہوتا ہے سکھ ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے گھر بنے ہوتے ہیں مسلمانوں کے گھر میں جو ہوتے ہیں مطلب مسجدوں کی ہی سے ہی وہ بنا ہوتا ہے اور مطلب جس جس میں قرآن وغیرہ جس سے وہ عبادت کرتے ہیں اور ہندوؤں کے جو گھر میں ہوتے ہیں وہ مندر بنے ہوتے ہیں جس سے پوجا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں مطلب الگ الگ اتر پردیش میں الگ الگ تعمیریں ہوتی ہیں کسی کی کسی طرح سے بنی ہوتی ہیں کسی کی گنبد ہوتی ہیں کسی کی ٹرائی اینگل بنا ہوتا ہے کوئی قبر جیسے ٹومب اس کی پوجا کرتا ہے اس طرح سے وہ بنی ہوتی ہے کسی کا مطلب الگ الگ ڈفرن ڈفرن ٹائپ میں الگ الگ بنے ہوتے ہیں یہی اتر پردیش میں یہ ہوتا ہے اور سکھ ہیں عیسائی ہیں ان کی مطلب الگ الگ طرح سے مثال کے طور پر گنبد یہ ہندو وغیرہ وغیرہ وغیرہ